जैसा कि हमारे गाँव में नवरात्रि चल रही है नवरात्रि का पूजा पाठ का माहौल चल रहा है जैसे कि मैं भी नौ दिन का व्रत हूँ और जब यह पूजा पाठ का माहौल चलता है तो पूरे गाँव का माहौल चेन्ज हो जाता है नौ दिन का व्रत भी मैं कर रही हूँ और ज़्यादातर लोग करते हैं नौ दिन का और जब दशमी आती है तो कन्याओं को खाना भी खिलाते हैं पूजा करते हैं और हमारे गाँव में एक मन्दिर है शंकर जी का जहाँ पर वहाँ पर मतलब सोमवार के दिन पूजा पाठ शंकर जी का कीर्तन भजन होता है और इस कीर्तन भजन से पूरे गाँव का माहौल चेन्ज हो जाता है समय समय पर पूजा पाठ होते रहता है कभी शिवरात्रि में पूजा तो नवरात्रि में पूजा और रामायण भी होता है हमारे गाँव में लोग करवाते हैं अपने घर पर रामायण करवाते हैं जिससे कि गाँव का माहौल एकदम चेन्ज होता है पूजा पाठ से मेडिटेशन भी अक्सर होता रहता है मन लगता है कोई भी टेन्शन हो दुख हो किसी का कितना भी दुख हो लेकिन भगवान का भजन कीर्तन करके दुख सहने की शक्ति मिलती है शान्ति मिलती है और ऐसे ही गाँव का माहौल बिलकुल अलग लगता है शहरों से शहर में भागा दौड़ी सबकुछ ठीक है लेकिन गाँव का भजन पूजा शान्ति सुकून आस्था बहुत अलग है हम खुद बाहर रहते हैं लेकिन जब भी पूजा होती है भजन कीर्तन यहाँ पर होता है तो हम भी यहीं पर रहकर पूजा पाठ करते हैं नवरात्रि में यहीं आते हैं और यहीं पर गाँव में शान्ति से दादी के पास मम्मी लोग के पास पूजा पाठ करते हैं बहुत सुकून मिलता है मेरी दादी हैं जोकि सुबह पाँच बजे ही उठ जाती हैं नहा धोकर तैयार होकर ठाकुर जी की पूजा करना कीर्तन करना साढ़े छह बजे तक पूजा रूम में पूजा करती हैं पूरे घर में घण्टी की आवाज़ आरती की आवाज़ आरती का मतलब वह मतलब पूरे घर के वाइब्स को एकदम अलग भक्ति भाव में कर देती हैं हमलोग की नीन्द खुल जाती है उस भजन कीर्तन से दादी के बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे मतलब जितनी ज़िन्दगी है भगवान की भक्ति में मतलब धन्य जैसा लगता है यहाँ पर आकर गाँव में और हमारे गाँव में जब हम दशमी को नवरात्रि होती है जैसे नवरात्रि चल रही है नवरात्रि का जब पालन करेंगे कन्याओं को खिलाएँगे भक्ति भाव से भोजन कराएँगे हर कोई अपने घर पर बुला बुलाकर खिलाता है पूजा करता है तो उस टाइम का भी एक माहौल अलग ही अपने आप में होता है और हमारे गाँव में एक शंकर जी का छोटा सा मन्दिर है जिसपर मेरा बहुत मतलब वहाँ पर भी सोमवार के दिन लोग गाँव के लोग कीर्तन उर्तन करते रहते हैं शाम के दे टाइम प्रसाद चढ़ाना कीर्तन करना गाँव में वितरित करना बाँटना वह सब भी एक अपने आप में अलग लगता है और जैसा कि उसमें शंकर जी का भजन करते करते सारे भगवान लोग का रामजी का हनुमान जी का शंकर जी का दुर्गा जी का सब लोग का भजन करना सारे लोग को वह करना और हमलोग बाहर से भी बुलाते हैं जब कुछ पड़ता है रामायण करना होता है तो हमलोग बाहर से संगीतकार लोग को बुलाते हैं और रामायण करवाते हैं और हमलोग भी उसमें मतलब बैठते हैं गाते हैं सब करते हैं बहुत ही अच्छा भजन भाव होता है गाँव में और उसमें रामायण करते टाइम कराते टाइम बहुत ही अच्छा लगता है घर का गाँव का माइक लगवाते हैं इर्दगिर्द का सारा माहौल एकदम अलग भक्ति भाव में लीन रहता है अच्छा लगता है और गाँव का वाइब्स ही अलग हो जाता है भजन भाव से जैसा कि इस टाइम यह चल रही है नवरात्रि तो माता रानी की सुबह शाम आरती पूजा दिनभर पाठ होना तो पूरे मतलब नौ दिन दस दिन कैसे भजन भाव में चला जाता है पता ही नहीं चलता है पूरा भक्ति भाव से भरा रहता है लोगों का मन माहौल सब अलग होता है हमारे जब संगीत भगवान जी के लिए प्रयोग करते हैं मतलब यूज़ करते हैं संगीत उसमें दुर्गा माँ का और भोलेनाथ का मतलब रामायण भी करते हैं तो और वह भी करते हैं भोलेनाथ का दुर्गा जी का तो बहुत अच्छे से भक्ति भाव करते हैं हमलोग